میں اپنی تربیت اور ریس کی تیاری میں غذا کو ایسے استعمال کرتا ہوں کہ جب میں صبح کو سو کے اٹھتا ہوں سب سے پہلے دوڑ لگاتا ہوں آدھا پون گھنٹہ دوڑنے کے بعد میں گھر آتا ہوں آرام کرتا ہوں خالی پیٹ پانی پیتا ہوں پھر تھوڑی دیر کے بعد نہانے کا استعمال لگتا ہوں نہا دھو کر کے پھر ناشتہ کرتا ہوں ناشتہ گھی اور مکھن کے ساتھ کرتا ہوں اور بادام کاجو ان سب کا استعمال زیادہ کرتا ہوں اس سے مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے تھکاوٹ نہیں ہوتی اور تندرست رہتا ہوں پیٹ صاف رہتا ہے پیٹ بالکل اچھا رہتا ہے کسی طرح کی کوئی دقت کوئی پریشانی نہیں ہے اور بہت اچھے طریقے سے زندگی گزر رہی ہے کیوںکہ میں جو ہے گھی دودھ اور لسی کا استعمال بہت زیادہ کرتا ہوں